وعلیکم السلام ہاں ہاں ہم فوٹو کاپی والے بول رہے ہیں بولیے آپ کو کیا ضرورت ہے بس اپنا دکان عید عیدگاہ چوک پہ ہے ایک فوٹو کاپی کا وہی تین روپے لیتے ہیں ارے بھائی دیکھتے نہیں مہنگائی کا دور ہے پیپر آتا ہے انک آتا ہے میں نے کیا کیا چیز ہے بجلی بل ہے یہ سب جوڑ کے نا ڈالنا پڑتا ہے اس پہ نہیں ارے بھائی یہ ہوتا ہے کہ مطلب دو سب کچھ اس پہ جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے جب اس کے بعد اس پہ لیتے ہیں تین روپے آپ ارے آئیے گا تو ہو جائے گا آپ کو کیا کروانا ہے ہاں ہاں اتنا تو نہیں ہو پائے گا مطلب ڈیڑھ روپے تو نہیں ہو پائے گا وہی نارملی اڑھائی روپے کر دیں گے یا نہ تو دو روپے کر دیں گے لگا دیں گے اگر زیادہ کریے گا تو ڈیڑھ دو روپے لگا دیں گے زیادہ کریے ایک دو کرنے کے لیے تو

او سب تو ہے یہ زیادہ جیسے میری دکان پہ فوٹو کاپی ہوتا ہے فوٹو بھی مطلب فوٹو بنایا جاتا ہے اور سارا کام ہے جیسے نکاسی کا ہو گیا اس کے بعد بہت سارا کام ہے جو مطلب نارملی ابھی آن لائن کے ذریعہ چلتا ہے وہ سب کام ہوتا ہے اپنے پاس تو ہر چیز کا اپلبدھ ہی ہے ٹھیک ہے آئیے گا ضرور